ہم لوگ اپنے کوئی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے قرآن کلام پاک کی سے ہی شروعات کرتے ہیں جیسے کوئی نیا گھر وغیرہ بناتا ہے تو اس میں ہم میں رہنے سے پہلے قرآن خوانی کی جاتی ہے جو کلام پاک پوری پڑھائی جاتی ہے ہم کوئی بھی کام جیسے مانو کوئی بھی کام لوگ کرتے ہیں پہلا شروعات لوگ کلام پاک کی آیتیں پڑھ کے ہی کرتے ہیں اگر کسی کو کہیں جانا بھی ہو سفر ہو لمبی سفر کرنا ہو تو کلام پاک کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں کوئی ویسا آیت ہوتا ہے جو ہم پڑھ کر سمجھیں کہیں سفر کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو ہم اپنی آغاز پہلے کلام پاک کی ہی آیت پڑھ کر ہی کرتے ہیں جو ہمیں آگے بہترین ہو ہم آگے ہر چیز میں سفلتا عطا فرمائے ہم ہم ہر ہر ویسے ہمیں ہر ہم لوگ کو چاہیے کہ ہر ایک کام ہمیں کلام پاک پر پہلے کلام پاک پڑھے تبھی ہم اس کی شروعات کریں کرنا چاہیے ویسے تو ہم لوگ کو ویسے ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ کلام پاک کی آیتوں میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروعات کرنے سے جیسے کہ کوئی بزنس وغیرہ ہو یا کوئی کام ہی ہو یا کوئی دکان گھر میں قرآن خوانی وغیرہ سب ہم کلام پاک کی شروعات سے پہلے شروع کر